نوزائدہ بچے کے لیے پہلے سال کے دوران مختلف تہذیبی و مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو خاندان اور برادری کی روایات سے جڑی ہوتی ہیں مختصراً یہ رسومات درج ذیل ہیں پہلا اذان یا گھنٹی بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان دینا یعنی مسلمانوں میں یا دیگر مذہبی قلمات پڑھنا دوسرا عقیقہ یعنی ساتوے دن بچے کے بال اتارنا اور قربانی دینا یعنی اسلامی روایت یا دیگر برادریوں میں خصوصی پوجا تیسرا نام رکھنا عموماً پیدائش کے ساتھ میں گیارہویں یا چالیسویں دن نام رکھنے کی رسم چوتھا چھٹی پیدائش کے چھٹے دن صحت و تحفظ کی دعائیں دی جاتی ہیں پانچواں چالیسواں چالیس دن بعد بچے اور ماں کی صحتیابی کی خوشی میں رسم چھٹا پہلا دانت پہلا قدم پہلا قلیمہ یا بولنا ان مواقع پر چھوٹی تقریبات ساتواں سالگررہ پہلے سال مکمل ہونے پر خوشی کی تقریب یہ رسومات محبت شکرگزاری اور سماجی تعلق کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں